ہاں ہم لوگ کے مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے ہم لوگ کا مطلب ہم لوگ مسلم ہے تو ہمارا مذہب اسلام ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی اور مدرسہ میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے اردو سے قرآن شریف یہ سب کی تلاوت کی جاتی وہاں سب کچھ سکھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کا وہیں سے ہی سب کچھ اسٹاٹ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں قرآن سب کچھ وہیں سے نماز کے بارے میں ہر ایک چیز وہیں بتایا جاتا ہے اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے جس کا پیروگراب ون وہی ون پوائنٹ آٹھ بلین سے زیادہ ہے اسلام ایک پرانا من مذہب ہے جو محبت ہمدردی اور اداواری کا درس دیتا ہے اور ہم لوگوں کو مدرسے میں سارا کچھ بچپن سے ہی بتایا بتایا جاتا ہے اور ان پہ ہی ہم لوگ جیتے ہیں اور اور اسی حساب سے ہم لوگ چلتے بھی ہے جو ہمیں قرآن کہتا ہے اس پہ ہی چلتے ہیں ہمیں مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور بہت کچھ ایسی پڑھائی جاتی ہے ہمارے مذہب کے حساب سے ہی مدرسے میں صرف اردو قرآن یہی سب کی پڑھائی ہوتی ہے اور ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے بھی اور پڑھتے ہیں اسی پہ ہی اسی جو کہتا ہے وہی ہی کرنا پڑتا اور کرتے بھی ہے